नमस्कार हमें भैया पौधे चाहिए थे किस चीज़ के हैं हाँ

तो हमें हमें गुलाब के लगाने हैं

हमें चाहिए दस पेड़ चाहिए कम से कम

बता दीजिए अभी चाहिए हमें आज नहीं चाहिए मतलब चाहिए हमें दो तीन दिन में चाहिए ही चाहिए

हाँ हाँ मतलब कैसे क्या होगा यह

गुलाब के चाहिए मुझे

हाँ दस पेड़ चाहिए पूरा तो कैसे क्या करें इसको लगाने के लिए

अच्छा

और बताइए अच्छा गेंदा गेंदा के क्या कैसे क्या होगा बता दीजिए गेंदा के चाहिए हं लगाने के लिए चाहिए हमें पाँच पेड़ चाहिए जी हाँ

हाँ गुलाब के लगवा दीजिए नहीं नहीं कल नहीं चाहिए दो दिन के बाद ठीक फिर नमस्कार जी